जेवण करपाक खरें म्हळ्यार म्हाका खुप्प आवडटा आनी सगळ्यांक चड म्हाका पदार्थ करपाक आवडटा त्यो म्हळ्ळ्या शेवयो आनी शेवयो करता आसतना तें रुचीक जावपाक जाय म्हणून हांव गांवठी तूप वापरता मेन म्हणल्यार तें म्हणजे गांवठी तूप घालून तें तळसिता आनी मागीर शेवयो तातूंत घालून तें बरें तळसून घेता आनी मागीर तातूंत गरम उदक घालता आनी तें बॉयल जातकच गरम जाले की मागीर तातून भितून सगळ्यान पयली न्ही हांव गोड घालता तें म्हणजे गांवठी आनी सयेचो रोस घातलो पयली जाल्या आनी मागीर गोड घालें की तें फुडटा म्हणटात सो ताका लागून हांव सगळ्यान पयली तें गांवठी गोड आसा तें घालता आनी रुचीक जावपाक जाय म्हणून वेलची पावडर करून पयलीच दवरता आनी मागीर तातून भितून सयेचो रोस घालो की मागीर दूद बी घालता आनी ताजे उपरांत तें चड रुचीक जावपाक जाय म्हणून हळडीचें पान घालता सो हळडीच्या पानान बरी ताचो बरो वास येता खमंग असो वास येता आतां शेवयो हो म्हजो पयली आवडीचो पदार्थ असो आनी दुसरो म्हळ्यार चिकन सुका चिकन सुकान सगळ्यान पयली कितें करता हांव खुबदां आतां चिकन पयली बारीक करून तें धुता आनी धुवन जालें की ताका मीठ लायता हळद लायता हळद पयली लायले की ताची जी हिवळान आसा ती मोडटा आनी ताका आलें लसूण हरवी मिरसांग ओली कोथमीर हाची पेस्ट करून एक सुमार एक अर्द वर तरी हांव तश्शें करून दवरता सो ताका बरी ताजे भितर हें जावन येता तें वास बरो येता आनी पेस्ट लायलो की स पयली लायता सुक्का करता आसतना आनी ती मागीर तातूंत भितर ग्रेवी कशी जाता मागीर सामकी सुक्का अशें जायना तें सो चपातीक लावन ब्रॅड लावन अशें खावपाक मेळटा आनी ताजे उपरांत कांदो टमाट तळशिता आनी मागीर चिकन घालता चिकन शिजलें म्हणटकूच तातूंत भितर म्हाजी उदक सुट्टा न्ही उदक सुटलें की मसालो घालता आनी लास्ट निमाणे कडेन हांव सोय घालता आनी सोय घातली की तें बरें तरेन आटून येता आनी बरें जाता टेस्टी आनी मीठ जें आसा तें चवी पुरतें तें आमी पयली लावन दवरलें आसता आनी जाय जाल्यार मागीर घालता हांव तशें तरेन चिकन सुका हें म्हाजें सामकें स्पेशलिटी अशी म्हजे फ्रँड्सांक म्हजे कलिगांक म्हजे सोयरी आयलीं जाल्या सगळ्यान पयली म्हणटा चिकन सुका केलां काय म्हणून सो म्हजें चिकन सुका हें खावपाक तांकां खूब आवडटा अशें आनी म्हाका अशें रुचीक जेवण करून दुसऱ्यांक दिवपाकूय खूप आवडटा जीं दुसरे म्हाजे तोखणाय करिसर हांव तातून भितर म्हाजो थोडो मोगूय आसता ताका लागून म्हाका अशें दिसता की हांव तें उमेदीन केल्ले कारणान बरें रुचीक जाता हें म्हाजें स्पेशलिटी आनी कुकींग हातून भितर म्हाजो सगळ्यान पयली म्हणल्यार म्हजी आवड कशी आनी ताका लागून म्हजें जेवण सगळें जें कितें करता तें रुचीक जाता